गामड़नि में टीवियूं ऐं मोबाइल कोन आहिनि त उन्हनि जा ॿार ॿाहिरि ई रांदि कंदा आहिनि ॿाहिरि रांदि करे पंहिंजो मनोरंजन डुक डोड़ सतौलिया गामड़नि में इहो सभु घणो हलंदो आहे पत्थरनि सां रांदि करण पंहिंजो मिट्टीअ में रांदि करण में गामड़नि में इहो सभु घणो आहे उहो पंहिंजो इनजे करे तनाव दूर कंदा आहिनि हू मिट्टीअ में ऐं पत्थरनि में ही घणो करे पंहिंजी रांदि करे पंहिंजो मनोरंजन ठाहींदा आहिनि